भारत में कई सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे आगरा का ताज़महल हो गया इलाहाबाद का किला हो गया प्रयागराज जहाँ पर गंगा ना गंगा युमना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है प्रयागराज में कुम्भ मेला लगता है बारह साल के बाद कुम्भ मेला लगता है जहाँ पर सभी लोग स्नान करने के लिए देश विदेश बाहर स सभी से ग गंगा में स्नान करने के लिए आते है और वहाँ पर कुम्भ मेला लगता है सभी लोग वहाँ मेले में स्नान करते है और कुम्भ का मेला चार जगहों पर लगता है और बहुत ही फेमस जगह है नासिक हरिद्वार उज्जैन प्रयागराज चारो जगह कुम्भ मेला लगता है जब प्रयागराज में कुम्भ का मेला लगता है तो वहाँ से देश विदेश भारत के सभी राज्यों से कई सारे आदमी आते है और यहाँ प्रयागराज में स्नान के लिए के स्नान करते हैं